अलीगंज विकासनगर लखनऊ गोमतीनगर हज़रतगंज ऐश बाग अमीनाबाद कृष्णा नगर आलमबाग अमीनाबाग चौक दिल्ली बाम्बे हैदराबाद जयपुर अजमेर जोधपुर बीकानेर कटनी आगरा मथुरा जबलपुर सतना ब्यावर बैंगलोर